पूर्णियाके जिलामे जे छै ने कोनो भी मन्दिरमे जाइके लिए ककरो अनुमतीके जोगाड़ नहि छौ समझलो ने हँ तऽ आरामसँ जायके पूजा पाठ करै पड़ै छौ कोनो भी मन्दिरमे आओर पूर्णिया जिलामे जे छौ ने प्रसिद्ध मन्दिर माँ पुरण देवी मन्दिर छौ समझलो आरामसँ आबिके पूजा पाठ करब सकै छौ आरो कोनो दिक्कतके बात नहि छो समझलो ने आरामसँ अपन आबऽ सुबह सुबह अच्छा मनसँ पूजा करै लए मन्दिरमे चलि जा अच्छा मन्दिर छै जगह भी अच्छा छौ घुमै सकै छोआरामसँ फोटो उटो लिए पड़ै छो आरामसँ आओरो कोनो दिक्कत नहि छौ कोई ककरो अनुमतीके जरुरत नहि छौ आओर आओरो वहाँ जे अपन दानपेटीमे दान करै सकै छो कुछ जे दस रुपआ बीस रुपआ सए रुपआ दो सए अपन मन जितना अपन इच्छा छौ करो सकै छो इएह सब छौ ठीक ने पूर्णिया जिला अच्छा छौ आओर पटना जिलासँ छौ पूर्णिया जिला नहि आबै छौ मुम्बइ मुम्बइके बाद दिल्ली दिल्लीके बाद छौ पटना पटनाके बाद आबै छौ दुसरा स्थानपर ई नहि भागलपुर छौ ओकरो बाद छौ पूर्णिया जिला